हांवे फिलिप्स कंपनिचो एक ट्रिमर घेतिल्लो तो खरोच खूब बरो आसा इजी टू यूज आनी ताजी शॅपूय बरी आसा टू हॉल्ड खंयूय यूज करूंक शकता आमी आनी चार्जींगूय ताची रोखडी जाता